गाय जे छै गैकेँ हर दू तीन महीनापर ट्रीटमेण्ट कराना चाही गैके हर चीज सही रहैत छै ओकर बाद चिकित्सालयमे लएके जाइत छी ओ चिकित्सालय साफ सुथड़ा रहय छै डॉक्टरो कहैत छै ओकरा साफ सुथड़ामे रखनाइ जरुरी रहय छै ओहिसँ गैके मन खराब नहि होइत छै तबियत खराब नहि होइत छै किछु भी एसन कोनो बात नहि आओर जानवरमे जतए अच्छा छै कि मतलब दू महीना तीन महीना पर ट्रीटमेण्ट कराना चाही ओकरा डॉक्टरसँ दिखाना चाही ओ स्वच्छ रहैत छै जतय स्वच्छ रहतय ओतय अच्छा गै रहय छै जानवर कोई भी आओर चिकित्सालयो पूरा बढ़िआँसे क्लीन रहैत छै आओर डॉक्टरो कहैत छै कि साफ सुथड़ामे रखयला हर चीजकेँ साफ सुथड़ा जब तक नहि रहतय तब तक तबियत खराब हेबय करतय आओर ओहिलेल जे छै डॉक्टर बताबै छै सभ कुछ आओर डॉक्टर ओहि हिसाबसँ दबाइयो बताबै छै कि टाइम टाइम पर देनाइ छै दबाइ आओर दएके बाद छै टाइम पर अहाँ दबाइ दिऔ देखिऔ सभ किछु ठीक ठाक रहत अपन आओर वाकईमे डॉक्टर जे बताबैए सभ ठीके रहय छै तऽ पशु पक्षीकऽ टाइम टेबलसँ खाना दैत रहिऔ पानी दैत रहिऔ हर चीज ठीक भए जाइ छै एहिसँ सभ ठीक रहै छै साफ सुथड़ा रखनेसँ गाय या बकरी किछु भी कोनो भी पक्षी छै सब सही रहै छै एहिसँ बेहतरीन किछु नहि भए सकै छै